मछलियों में मुझे गोल्ड फिस या अक्वेरियम में जो रखी हुई रंग बिरंगी मछलियाँ रहती हैं वो बहुत पसंद हैं देखने में बहुत अच्छी लगती हैं उनको देखो तो मानसिक शांति भी मिलती है और अच्छा भी लगता है और रही बात खाने की तो खाने में मैं तो मछलियाँ खाता नहीं हूँ लेकिन मेरे मित्र वगैरह जो लोग खाते हैं वो बताते हैं कि खाने में सोंढ़ कतला रोहू इस तरह जातियों प्रजातियों की मछलियाँ ज़्यादा अच्छी रहती हैं धन्यवाद